जियां अहीं बमार होई जन्ने होन्ने आं अहीं गौरमैंट हास्पिटल जन्ने होन्ने आं ते उत्थै बी मतलब कि पैह्लें इक पर्ची कटाने पौंदी ऐ उत्थै बी पैहे लगदे न ठीक ऐ ते उत्थें पैहे लगदे जिसलै अंदर डाक्टर गी दस्सना तां बी डाक्टर ने डाक्टर ने चेक ते करना ते फिर डाक्टर ने चेक ते करदा ओह् ते फिर मतलब कि ओह् दवाइयां बी बाह्रां दियां लिखियै दिंदे न ओह् पैहे मतलब कि दवाइयां इन्नियां मैंह्गियां होंदियां न दवाइयां बी इन्नियां मैंह्गियां मैंह्गियां होंदियां न कि इक मतलब कि बाह्रा इन्नियां मैंह्गियां दोआइयां मिलदियां कि गरीब इक इंसान ऐफर्टस नेईं मतलब कि गरीब इंसान उस दोआइयां नेईं लेई सकदा ठीक ऐ ते इक अंदरा कोई मींस कि अंदरा ते मींस कोई दोआई लिखियै दिंदे ते जियां कुहै दी जियां मींस कि कोई गरीब बंदा ऐ ओह्दे कोल पैहे नेईं गै होंदे न ओह् ताइयें एह्ड़े हास्पिटल गौरमैंट हास्पिटल जंदा ऐ सरकारी सरकारी हास्पिटल च जंदा ऐ कि चल इत्थै मेरे पैहे घट्ट लगङन कन्नै ठीक होई जाहगे ठीक होई जाहगा में ते में ठीक होई जाह्गा ते मेरे पैहे बी घट्ट लगङन इत्थै फीस बी घट्ट होग इ'यां प्राइवेट हास्पिटल चली आओ ते उत्थै ते उ'आं बड़ा नौचदे पैह्लें ओह् करो पैह्लें दो सौ तिन सौ दी पर्ची कटाओ पंज सौ दी पर्ची कटाओ अज्जकल पंज सौ तक्कर होई गेदी पर्ची पंज सौ दी पर्ची कटाओ पैह्लें फिर कुतै अग्गें डाक्टर गी दस्सो ते डाक्टर ने बक्खरी फीस लैनी अग्गें डाक्टर दी फीस छड्डियै ते फिर अग्गें मींस के मुड़ियै सानूं जेल्लै फिर उ'नें सानूं दोआइयां लिखियै देनियां चेक करियै दोआइयां लिखियै फिर दोबारा दोआई लैनी ओह् बी ज्हार पंज छे छे सत्त सत्त ज्हार दी दोआई दोआइयां गै आंदियां न ते हून गरीब इंसान ऐफर्टस करदा ही निं ऐ ते ताइयें ओह् ताइयें ओह् सरकारी हास्पिटलस च जंदे ताइयों सरकारी हास्पिटलस च जंदे न ते ओह् सरकारी हास्पिटलस च जंदे न ते जियां कुहै गी जियां कुहै गी बड्डी बमारी बनी गेदी होऐ जिया कुसै गी मींस कि कोई कैंसर होई गेदा होए जियां कुहै गी कोहे दिल दिल दी कोई दिल दी कोई बमारी होऐ कुहै गी ते इयां मींस कि साढ़े इत्थै माढ़े मुट्टे साढ़े इत्थै माढ़े मुट्टे हास्पिटल च ते नेईं ऐ इ'यै लेआ इ'यै लेआ मींस कि इ'यै लेआ स्टाफ इ'यै लेआ डाक्टर गै निं ऐ साढ़े इत्थै निक्के मुट्टे हास्पिटल च सरकारी दफ्तरै च सरकारी हास्पिटल च इ'यै लेआ मींस कि डाक्टर मींस कि अग्गें अग्गें रैफर करदे कि तुस उत्थै जाओ तुस उत्थै जाओ तुसी उत्थै जाओ थाएं थाएं जगह् सनांदे कि उद्धर जाओ ते एड्डी एड्डी दूर इंसान गी जाने बास्तै उ'नेंगी कराया बी चाहिदा ठीक ऐ ते अज्जकल कराया गै निं मींस कि कराया गै बड़ा बड़ा ऐ बड़ा ऐ जाने गी अगर इंसान गी स्पैशल गड्डी गै करनी होए ते उ'नें बी मींस कि पंज सौ ज्हार ते लेई गै लैंदे मींस कि गड्डी आह्ले बी ठीक ऐ गड्डी आह्ले फिर जेल्लै मींस कि कुतै कदें कुतै जेकर टाइम होई जाए ते फिर जे बंदा सवेरे दा निकले दा घरा ते सवेरे जे ड्राईवर सवेरे दी रोटी खाइयै गेदा होऐ ते उसी सवेरे दी रोटी खाइयै गेदा होए ते उत्थें दपैह्र बी होई जा ते रात बी लग्गी गेआ ते उसी ड्रैवरा गी रोटी बी खलाने पौंदी ऐ फिर दपैहरी आह्ली ठीक ऐ ते फिर शाम्मी रातीं आह्ली बी खलाने पौंदी ऐ उसी उत्थै रात रक्खना होऐ ठीक ऐ ते इ'यां गै फिर इंसान गी मींस कि गौरमैंट हास्पिटल गी बी दिक्खना चाहिदा कि अग्गें अग्गें रैफरस निं करना चाहिदा उ'नेंगी उत्थै गै मींस कि शैल डाक्टर थ्होई मींस कि शैल डाक्टर थ्होई जाए उत्थै शैल डाक्टर होने चाहिदे हास्पिटला च डाक्टर मींस कि शैल डाक्टर होने चाहिदे जेह्ड़ा ईलाज करी सकन पेशैंट दा पेशैंट दा ईलाज करी सकन जेह्ड़ा बमार बंदा ओह्दा ईलाज करी सकै उत्थै गै उ'नेंगी थाहें थाहें मतलब कि खज्जल निं करै एह् निं कि तुस उत्थै जाओ उत्थै जाओ जियां मींस कि कोहे दी लत्त गै टुट्टी जाए ते कुसै गी आखदे पैह्लें ऐक्सरा पैहलें बचैरे मलाने मुलाने आह्ले कोल गै जंदे उत्थै जैदा लत्त टुट्टी गेदी होए ते फिर उ'नेंगी डाक्टर कोल लैत्ता जंदा ऐ डाक्टर आखदे पैह्लें ऐक्सरा खचाओ ते ओह् करो ते ओह् करो ते ऐक्सरा खचाने गी पैहे चाहिदे होंदे न ते अग्गें फिर अग्गें फिर अग्गें दोआइयें गी पैसे चाहिदे होंदे न फिर अग्गें उ'नेंगी लत्त टुट्टी ओह् ऐ जादा लत्त मींस कि जैदा लग्गी दी होए ते फिर उ'नेंगी प्लस्तर बी करन पौंदा प्लस्तरै बास्तै बी पैसे चाहिदे होंदे न फिर प्लस्तरै बास्तै बी पैसे चाहिदे होंदे न ते इ'यां गरीब इंसान इन्ना करी निं सकदा ऐ ते गौरमैंट गी मींस कि हर इक मींस कि उ'नेंगी गौरमैंट गी बी दिक्खना चाहिदा कि गरीब बंदा ऐ ते गरीब बंदे बास्तै ईलाज फ्री फ्री होना चाहिदा उं'दे कोल पैहे कुत्थुआं आने जे ओह् मींस कि जिन्ना कमांदे न ओह् ते उन्ना मींस कि उं'दे अग्गै उंदे घर बी बच्चे होंदे न खाने गी मतलब कि खाना होंदा ऐ बच्चें बी कुछ खाना होंदा ऐ ते ते उ'नेंगी मींस कि ओह् बी स्कूल बी पढ़दे होने न कि मतलब कि उंदियां स्कूल दी सरकारी स्कूल पढ़दे होन गे तां बी थोह्ड़ा बौह्ता खर्चा होई जंदा ऐ ते जे प्राईवेट स्कूल पढ़दे होङन ते तां बी मींस कि जैदा खर्चा होंदा उं'दा उ'नें फीसां देनियां होंदियां जां फिर उ'नें बच्चे पढ़ाने होंदे न जां ईलाज कराना होंदा ऐ ते एह् फिर इत्थै साढ़े मींस कि लागे दिग्गे आह्ले हास्पिटल न गौरमैंट हास्पिटल न ते उत्थै मींस कि फ्री दा ईलाज होना चाहिदा गरीबें बास्तै मींस कि गरीब जेह्ड़े मींस कि ध्याड़ियां लांदे उ'नेंगी पता होंदा ऐ कि अहें पैहे कि'यां कमाने होन्ने ते कि'यां नेईं कमाने होन्ने ते केह् कि'यां कमाने होन्ने ते जिसलै ओह् पैहे अग्गै ईलाज दिंदे ऐ डाक्टरें गी जां कुतै कुतै ते डाक्टरें गी जां अग्गें जां पर्ची कुतै कटांदे ने फिर उ'नेंगी लगदा कि में दिक्खां इ'यां पैसे कमांदे इन्ना टैम निं लाएआ जिन्ना खर्चने गी टाइम लग्गी जंदा ऐ ते जिसलै एह् बंदा ओह् जेल्लै बंदा हास्पिटल दा घर बी आंदा ऐ ते घर बी लोक पता पुता लैन ते आंदे गै ते उं'दे बास्तै बी खर्चा होंदा ऐ जे मतलब कि उ'नेंगी चाह् पानी ते पुच्छना पौंदा ऐ उ'नेंगी खर्चा होंदा ऐ रोटी बी खलानी होंदी उ'नेंगी ठीक ऐ इक ते बंदा पैह्लै गै गरीब होंदा ते रिश्तेदार ते फिर मतलब कि सारे जने पता लैन आंदे ओह् ते आने पौंदा सारें गी पता लैन बी आंदे न फिर उं'दे बाद च रोटी बी करो चाह् बी करो सोडे साडे बी करो गर्मियें च फिर ते इ'न्ना खर्चा ते होई जंदा फिर इंसान दा साढ़े लागे दिग्गे गै हास्पिटल होना चाहिदा उत्थै गै ईलाज होई जाना चाहिदा एड्डी एड्डी दूर निं मींस कि एड्डी एड्डी दूर जाओ ते कराया बी बड़ा जैदा ऐ ते बंदा कन्नै आपूं बी अपनियां बी ध्याड़ियां भजदियां रौंहदियां जेह्ड़े मींस कि मजदूर होंदे ध्याड़ियां लाने आह्ले होंदे उंदियां अपनियां बी ध्याड़ियां भज्जी जंदियां न फिर उत्थै मींस कि इक बंदा बेशक बमार होऐ ते ओह्दे कन्नै बी दूआ बंदा रैह्ने च चाहिदा दो तिन ते होंदे ही ऐ मैक्सिमम ओह्दे कन्नै ठीक ऐ ते उं'दे कन्नै नेईं बी होऐ ते प्राब्लम होई जंदी ऐ केह् इ'यां ते डा लाग्गै साढ़ै हास्पिटल होऐ साढ़े लागै दिगगै हास्पिटल होऐ ते उत्थै चल इक बी बंदा होए ते चल कम्म चली जंदा ते दूर हास्पिटल च भेजियै दो तिन ते बंदे चाहिदे होंदे ने उत्थै केयर करने बास्तै उं'दी उं'दा ख्याल रक्खने बास्तै होर मतलब कि दो तिन बंदे चाहिदे उंदियां बी छुट्टियां भजदियां कन्नै होर कोई रिश्तेदार चली गे पता लैन ते उंदियां बी छुट्टियां भजदियां जे उनें आखचै उ'नेंगी रौह्ने पोऐ उत्थै ते उ'नेंगी आखचै कि रवै इक रात कटाई ओड़दे उं'दा बी फिर ध्याड़ियां उंदियां बी भज्जी जंदियां जे ओह् बी ध्याड़ी लांदे होंदे जे नौकरी आह्लें गी बोलो ते तां ठीक ऐ उंदियां बी छुट्टियां भजदियां न हून गौरमैंट गी साढ़े इत्थै लागे दिग्गै जेह्ड़े हास्पिटल ऐ उत्थै गै मींस कि शैल ईलाज होना चाहिदा छड़ा डाक्टर गै होना चाहिदे न जेह्ड़े हर इक बमारी दा ईलाज करी सकन लागे दिग्गे हास्पिटल आह्ले में ते इयै आखनी कि लाग्गे दिग्गे हास्पटिल आह्ले कोई थाहें थाहें निं भेजना चाहिदा जियां खज्जल करना चाहिदा कि तुहेंगी जम्मू रैफर करो जां जैदातर अंबरसर रैफर करो जां कुतै पठानकोट रैफर करो इ'नेंगी इ'यां निं होना चाहिदा मींस कि हर इक हास्पिटल च इन्नी सुविधा होनी चाहिदी ऐ कि बंदा जित्थै जाए ते उत्थै उं'दा ईलाज होई जाना चाहिदा कुतै होर थाहर उनेंगी खज्जल निं होने पोऐ कुतै टाइम निं भज्जै केयर करने बास्तै उं'दी केयर करने बास्तै उत्थै नर्सां बी शैल होङन स्टाफ उं'दा स्टाफ बी शैल होऐ जेह्ड़ा मींस कि केयर करी सकै जेह्ड़ा बंदा बमार होऐ उं'दे च गौरमैंट गी थोह्ड़ा मता सोचना चाहिदा कि गौरमैंट हास्पिटल च थोह्ड़ियां मतियां थोह्ड़ा मता फ्री बी ईलाज होना चाहिदा इन्ना बी निं कि गौरैमंट्ट डाक्टर छड़े लिखियै दिंदे न ते डाक्टर छड़े आखदे न कि लोक छड़ा आखदे ने कि इत्थै फ्री ईलाज होंदा फ्री ईलाज होंदा पर जेह्ड़ा जंदा उसी गै पता लगदा कि उत्थै बी पैहे लग्गी गै जंदे न ठीक ऐ ते कुहै ने जिसलै डाक्टर कोई टैस्ट पांदे न डाक्टर कुसै दे टैस्ट कराने होन बंदा सरकारी हास्पिटल उत्थै बोलदे कि दस्सन जाना होए ते डाक्टर आखदे इत्थै टैस्ट कराई आओ एह् बी टैस्ट कु'त्थै होना बाह्रों होना बाहरा फिर पैहे निं पुट्टो ते जे नेईं दस्सन जाओ ते कोई होर बमारी बिच्चा निकली आनी ते इब्बी टैस्ट कराई आओ ठीक ऐ मुड़ियै टैस्ट करान जाओ ते उब्बी पैहे लग्गी जंदे उत्थै पैहे लग्गी जंदे न फ्ही टैस्ट बी पैहे लग्गी जंदे न फिर आखदे हफ्ते दी दोआई खाओ ते हफ्ते दी दोआई खाइयै मुड़ियै मुड़ियै सानूं दस्सी जाएओ हफ्ते दी दोआई खाद्धी दे ते अरमान जे पेई जाग थोह्ड़ा मता ते मुड़ियै दस्सन जंदे न डाक्टर गी ते नेईं तां नेईं फर्क पवै ते फिर मुड़ियै तां बी जाने पौंदा डाक्टर कोल दस्सन दस्सियै ते फिर अगले आखदे मुड़ियै इक होर टैस्ट करियै दिक्खी लैओ कि थोह्ड़ा मुड़ियै इक टैस्ट क कराई लैओ कि ठीक ऐ जां कोई लीवर गै खराब होऐ ते दिक्खना कि लीवर थोह्ड़ा ठीक ऐ जां नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ ते डाक्टर बी एह् दिखदे कि मींस कि ओह् बी टैस्ट बाह्रा कराने पौंदे हून उत्थै इन्ना उं'दा पैहा मींस कि ओह् गरीबें दा गरीबें इन्ने पैहे खर्चने बास्तै इन्नी दिक्कत होंदी ऐ कमाने च बी इन्नी होंदी ऐ उं'दी बी मदद करनी चाहिदी गौरमैंट गी कि लाग्गे दिग्गे हास्पिटल गै कोई मींस कि ग्रांऽ च गै कोई हास्पिटल होऐ ते उत्थै गै मींस कि ईलाज होई जाना चाहिदा जादा जादा दूर दूर उ'नेंगी जाने निं पवै खज्जल निं होने पोऐ